हांवें जी लिवायसाची जीन्स ऑर्डर केल्ली ती एकदम म्हणजे एकदम बरी येवंक ना सारको तिचो कपडो जीन्स मटिरीयल कशी दिसच ना इतकें पाड आयलां की ती सारकी घालूंक सुद्दां शकना आनी पयलें म्हणल्यार ताचो बटन सुद्दां बरोच ना एक फावट लावन तुटलो बटन आसली म्हणून जीन्स कोम धाडटा आनी चॅन चॅनूय बी सारकीच बरी ना एक फावट लायिल्ली तेन्ना ती बरी आसली पूण जेन्ना परत हांवें लावपाक ट्राय केली तेन्ना चॅन सुद्दां गेली ताजी इतल्या पाड जीन्स आयलां की हांवें म्हजें केन्नाच पाड जीन्स पळोवंक नासलें आनी कलर जो कलर हांवें ऑर्डर केल्लो ताच्याकीन दुसरोच कलर आयलो इतलो फालतू जें कोण सुद्दां घालचे ना इतलें फालतू जीन्स दिलें ताजो मटिरीयल तर एकदम बरो ना सारकी इतकी पाड जीन्स आनी शिवण पिजलेली सायडीन अशें दिसता की हातींत धरल्यारूच पिंजतली इतल्या पाड जीन्स येली सारकी बॅड एक्सपिरीयंस इतल्या बरी ना लिवायसाची जीन्स सारकीच बरी ना म्हणजे सारकीच बरी ना अशें दिसता की कोणूच तिका घालची ना भायर उडोवपा सारकी आसा